म्हजें योगाचें प्रॅक्टीस खूब अशे बरें जाला लायक स्टार्टींग जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्ना म्हाका थोडें डिफिकल्ट जातालें स्पेशली मॅडिटेशन बीन म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करपाक जायनाशिल्लें आय युज्ड टू हार्डली म्हणजे हार्डली एक मिनीट अशें कॉन्सन्ट्रेट करतालें आनी मागीर म्हजें मायंड आनी खंय वतालें धांवतालें भायर कितें चल्लां खंयचो आवाज येता हें तें तें आतां जशें जशें हांव प्रॅक्टीस करपाक लागलें सद्दां सद्दां सद्दां म्हजें एक ते दोन मिनीट दोन ते तीन तीन ते पांच पांच ते सात आनी आतां हांव धा मिनीट अशें म्हजें फूल कॉन्सन्ट्रेटेड जाता म्हणजे जाताच ओके हें जालें मॅडिटेशनाचें आनी आसनां अशें तें एक आसा जाल्यार स्टार्टींग हांव पयलीं बेसीक आसनांतल्यान स्टार्ट केल्लें आनी आतां हांव अशे डिफिकल्ट आसन्स बीन करता चक्रासन म्हणो पद्मासन तें सगळें हांव करता आनी आपलो सूर्य नमस्कार तितून बारा आसनास आसा तें हांव करता आनी सो म्हजें तें स्पॅन वाडला एनर्जी वाडला पयलीं हांव जें एकूच सॅट घालतालें आतां हांव बारा सॅट घालपाक लागलें सूर्य नमस्काराचे सो असो तो इवॉल्व जाला